ई गाम तऽ देबय लेबयवला तऽ बहुत एहन आदमी छथि लेकिन ओहिमे किछु एक गोटा छै जे प्रधान छै हुनकर नाम छी शत्रुघ्न चौधरी जे ओ श्री उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय महिषीयेसँ पढ़ने छल ओ किछु दिन मालदहके बगलेमेँ चेतपुर जे यए ओहिठाम प्रिंसिपल रहलाह ओतयसँ रिटायर्ड भेलाह ओतयसँ रिटायर होइके बाद ओ बावजूद एतहु गाँवमे आबिके बच्चासभकेँ फ्रीमे पढ़बैत छथि जेनाकि दुर्गा शप्तशती पाठ गीता पाठ रुद्री पाठ अमरकोष ईसभ पढ़बैत छलाह ईसभ पढ़बैत छलाह शुरूमे विद्यार्थी आबैत नहि रहए हुनका बच्चासभकेँ पकड़ै लेल जे कियो कहि देतथि तू हमरा पास आ पढ़य लेल तोरा हम कपड़े दए देबहु उपनयने कऽ देबहु बिस्कुटे देबहु लेकिन तू पढ़ैले आ एना एना कए के ओ परतारैत केलथि बच्चाकेँ जे बच्चा पढ़ैले आबए कहुना धीरे धीरे ओ बच्चा एकटा दूटा आएल ओ दूटा हुनकासँ पढ़ब सिखलक तऽ पण्डित कर्मकाण्डी बनि गेल ओहिसँ धीरे धीरे ओ पण्डितगिरी करएले गेल जाहिसँ सभ व्यवसाय बढ़ल गेल ओ धीरे धीरे देखैत देखैत आदमीके कनिटा मन जे लागलै शत्रुघ्न चौधरी पर जे हमहूँ पढ़ैले जैतहुँ हमहूँ किछु सिखतहुँ तऽ हमहूँ कुछ कमैतहुँ ई बारेमे ईसभ आदमीक मनमे आबय लगलै ओकर बाद धीरे धीरे शत्रुघ्न चौधरीक पास विद्यार्थी बढ़ल गेल पाँचटासँ दसटा भेल बीसटा भेल पचासटा भेल तकर बाद साठि सत्तरिटा विद्यार्थी यए